हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही अच्छा महत्व है इस पर सरकार भी हमारी बहुत सी ध्यान देती हैं सरकारें अक्सर चाहती हैं हमारे किसान भाई इन संसाधनों का प्रयोग करके अच्छा पैसा कमाएँ तभी ब्लॉक के माध्यम से केचुआ पालन की व्यवस्था आई थी और हमने इसको जो है वो व्यवस्था करवाई गई और उसमें खाद कुछ केचुए मिले थे सरकार के यहाँ से तो उसको रखकर के उनकी संख्या ज़्यादा ज़्यादा से बढ़ाकर के खाद का उपयोग किया गया जो खाद पैदा करते हैं उससे अनाज में ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है अनाज़ अच्छे बढ़ता है कोई रोग नहीं होता चूँकि अनाजों में सबसे बड़ी बात आज कल ये हो रहा है कि लोग चाहते हैं ज़्यादा पैदावार हो ज़्यादा ज़्यादा पैदावार हो तो पैदावार के लालच में ज्यादा लोग खाद डालने लगे हैं जिससे अधिकांश रोग फैल रहे हैं किडनी समाप्त हो जा रही है आँख की रोशनी चली जा रही है फेफड़े सड़ जा रहे हैं लोग इसी से इस रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग तो सरकार चाहती है कि इसको उर्वरक जो देसी खाद है देसी खाद के माध्यम से बनाकर के उसको बेचा जाए जिससे बहुत लाभ हो तो ये लाभ हो रहा है हम लोग ने काम किया है लाभ होता है और प्राकृतिक संसाधनों में जैसे आम ही हुआ आम को ले लीजिए फलदार वृक्ष भी ले लीजिए तो आम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं जो कमाई के सबसे बड़े साधन हैं कच्चे आम भी बेचे जाते हैं वो भी बहुत मिलता है उसका भी पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है और पक्के आम जो समय से पक जाते हैं उनको भी तोड़कर के बाज़ार में ले जाया जाता है तो उसका भी प्रयोग बहुत अच्छे ढ़ंग से होता है उसमें भी बढ़िया पैसा कमा लिया जाता है तो किसान इससे भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता है किसान की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है जब तक ये संसाधन ना हो तो वो कुछ कर नहीं पाता वो कर नहीं पाता और कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं हैं जब संसाधन नहीं हैं तो वो कुछ नहीं तो अपने के लिए वो ये समझता है कि क्या करें लेकिन हाँ प्राकृतिक संसाधनों में बहुत से पेड़ जैसे आम हुआ महुआ हुआ और जामुन हुई बेल हुए तो ऐस ऐसे वृक्ष हैं जो प्राकृतिक से पैदा होते हैं प्रकृति के माध्यम से उपजाया जाता है तो उसमें जो है ये बहुत बड़ा लाभ होता है किसानों को तो हम सभी लोग इसका सदुपयोग करें और सभी भाइयों को भी बताएँ इससे लोग अच्छा पैसा कमाएँ जब अच्छा पैसा कमाएँगे तो उनके घर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी होगी तो लोग किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे कायदे से पढ़ेंगे लिखेंगे कोई रोगी नहीं होगा जब स्वच्छ ये प्राकृति के माध्यम से उपजाया हुआ धन या पैसा या अनाज जो आप उजाएँगे तो उससे आपको जो पैसा आएगा उससे आपको संतुष्टि मिलेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा इसका हम लोग सा प्रयोग करें सदुपयोग करें जिनके माध्यम से सभी लोग संतुष्ट रह सकें ऐसी दशा में हमें आपको ये काम जरुर करनी है तो प्रकति हमें ये प्रकृति का ही वरदान है जो हमें आपको संचालित भी करती है रोगों से भी बचाती है और प्रकृति ही हम सब आगे ले जाती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है इसका सदुपयोग किया जाए बहुत अच्छी बात है